टेक्नोलॉजी उन्नति एक बहुत अच्छा नेटवर्किंग सिस्टम है नेटवर्किंग सिस्टम से हम लोग का बहुत सारा सिस्टम घर बैठे हो जाता है नेटवर्किंग जैसे हमलोग का आधार कार्ड पैन कार्ड नेटवर्किंग सेवा कोई भी फॉर्म भरते हैं हमलोग तो ऑनलाइन नेटवर्किंग सिस्टम से करते हैं हमलोग नेटवर्किंग सिस्टम से भरते हैं यहाँ से वहाँ मोबाइल जैसे नेटवर्क से हमलोग यहाँ से बात करते हमको बात करना है तो हम वहाँ नंबर मिला कर बात कर सकते हैं अपने मित्र वो नेटवर्किंग सिस्टम है यहाँ लाइंसेंस हो गया आधार कार्ड हो गया हमलोग बनाते हैं नेटवर्क से ऑनलाइन सिस्टम हमलोग बनाते हैं नेटवर्किंग सिस्टम इतना डिजिटल इंडिया टाइप हो गया है हमलोग का हर कार्य बिना नेटवर्किंग के बिना नहीं हो पाएगा नेटवर्किंग पूरी एक भारत की एक जिम्मेदारी है नेटवर्किंग होना जरूरी है नेटवर्क आने वाले समय में नेटवर्किंग बहुत मजबूत है नेटवर्किंग में बहुत अपना बहुत अथवा मानता हूँ टेक्नोलॉजी वो सबको होना चाहिए जैसे नेटवर्किंग सिस्टम हमलोग कहीं यहाँ से हम किसी को फॉर्म भरना है हमको भेजना है तो हमलोग यहाँ से हम अपने वाट्सअप नंबर है वाट्सअप नंबर से फलाँ को भेजना है उनका नंबर रहेगा तो हमलोग भेज देंगे अपने उनके नम्बर से तो नेटवर्किंग सिस्टम होके उनके पास चले जाएगा फोटो और उनको भी अगर हमको जरूरत पड़ेगा कि फलाना अपना फोटो भेजिए हमको आपको देखना है तो वो फोन करेंगे वीडियो कॉलिंग कर लेंगे तो हमलोग उनको देख लेंगे आजकल आने वाले समय में हो गया है नेटवर्किंग सिस्टम नहीं रहेगा तो दुनियाँ भी नहीं रहेगी जैसे कि पहले लोग पैदल रहते थे उसका नेटवर्किंग सिस्टम नहीं था बहुत कठिनाई झेलना पड़ता था समाज में जाने के लिए कोई भी कहीं भी कार्य करने में कठिनाई आती थी बिन टावर सिस्टम का नहीं उड़ता नेटवर्क क्षेत्र में है कि एक दूसरे को जनाना भी जरूरी है एक दूसरे जब ये फैलेगा नहीं नेटवर्किंग जो है आपको जानेगी भी नहीं जब नेटवर्क रहे नेटवर्किंग सिस्टम रहेगा तो आपका काम बैठे बैठे घर पे हो जाएगा यही जो टेक्नोलॉजी इसे कहते हैं जीवन एक आसान बन जाएगा आपका जीवन जीना एकदम आसान बहुत अच्छा बन जाएगा हर काम नेटवर्किंग से नेटवर्किंग सिस्टम पूरा भारत में फैला हुआ है नेटवर्किंग के बिना आप नहीं रह पाएंगे नेटवर्किंग का कोई कम भी नहीं कर पायेंगे इसलिए नेटवर्किंग को टेक्नोलॉजी के रूप में माना गया है कि कोई भी जैसे मान लीजिए आय हो गया या जाती या निवास हमको बनाना होगा हमको एस डी एम कई जगह से जाएगा पहले साइन होगा तब आपका आय जाति में तो हमलोग क्या करते उसको नेटवर्किंग सिस्टम से भेज देंगें ऑनलाइन फार्म भर के उसको हम भेज देंगे उसके बाद देखेगा उसको मेरा उसका पूरा जीवन पढ़ता है मेरा घर मेरा गाँव का पूरा रहेगा पूरा लेखनी पूरा रहेगा ऐड्रेस रहेगा उसके बाद देखेगा कि फलनवाँ ढेकनवाँ का है उसके बाद इसका कैसा व्यवहार है वो जब उसके बाद देखेगा तो वो अपने यहाँ से डिजिटल साइन कर कर उसके बाद वो ट्रांसफर तहसीलदार को कर देगा तहसीलदार उसके बाद देखेगा वो भी देखेगा कि नेटवर्क सिस्टम उसपे मिल जाएगा वो भी साइन वाइन मोहर मार कर उसके बाद फिर नेटवर्किंग होगा तो हमारे यहाँ पोर्टल पर नेटवर्किंग सिस्टम द्वारा वो भेज देगा हम अपने पोर्टल पर देखेंगे कि हाँ वो उसके बाद फलाने के यहाँ निवासी हैं परिचय है मान लीजिये वो नेटवर्किंग सिस्टम देख लें उस नेटवर्किंग से उसको हम कॉपी कर के अपने मोबाइल फोन से लेपटॉप से उसको हम लोड कर लेंगे लोड करके हम उसका कॉपी बना लेंगे तो आज कल आने वाले दुनियाँ में भारत में नेटवर्किंग टेक्नॉलाजी एक बहुत उन्नति है जीवन जीने के बहुत आसान तरीका बन गया है इसलिए नेटवर्क को मैं ना बहुत प्रणाम करता हूँ बहुत बहुत अच्छा है नेटवर्क होना हमलोग को बहुत आसान जीवन बनाने का तरीका एक नया जीवन बन गया है जीने का जिसको नहीं मालूम है वो भी नेटवर्किंग सिस्टम चलाने का अनुभव लगा ले रहा है जिसको जैसे फोन हो गया फोन में एगो बच्चा कोई वो नहीं आ रहा है गिनती आ रहा है बच्चों को निकाल कर दे नेट से नेटवर्किंग सिस्टम घर आपको बैठे पूरा इंग्लिश आ जाएगा पूरा बायोडाटा आपको आ जाएगा दे दोगी बच्चों को पढ़ा दोगी कि अरे ये फँस रहा है ये नहीं आ रहा है इसका सवाल का उत्तर इनसे लेना है तब आपको नेटवर्किंग सिस्टम में बस आपको प्रश्न बोलना है और आपको नेटवर्किंग सिस्टम आपको ऑटोमैटिक आपके फोन पर आ जाएगा आप खुद देख लेंगे क्या क्या उत्तर है तो ये नेटवर्क बहुत अच्छा है और टेक्नॉलाजी उसी के कहते हैं हम जीवन में जीने के लिए एक भारत के बहुत आसान नेटवर्क बन गया है टेक्नॉलाजी